नमस्ते सर हाँ सर कराना है सर किचन रूम में करवाना है और गेश्ट रूम में करवाना है सर जैसा अच्छा हो मतलब देखने में भी अच्छा लगे वैसा ही करवाना है नहीं दोनों में बता दीजिए कैसे होगा कैसे नहीं तो फिर उसके से होगा ना अच्छा जी सर

हाँ सर कर दीजिएगा फिर क्या बोलते हैं और कुछ डिस्काउंट विस्काउंट नहीं होगा का हाँ सर मेहनत तो लगता है थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट होगा सर अब दो तीन रूम करना था हाँ चार सौ हाँ सर

नहीं सर बनेगा तो एक ही बार ही बनेगा ना बनेगा तो एक ही बार ना बनेगा नहीं तो बार बार फिर पैसा लगेगा ना उसमें

हाँ सेंड कर दीजिएगा और दो तीन रूम करना था एक तो गेस्ट रूम एक तो किचन एक तो रूम करना था बेड रूम होता है ना उसमें हाँ तो नहीं एक ही डिजैन नहीं चाहिए अलग अलग रहें जो है देखने में भी अच्छा लगें और सब बोलें और सब लोग बोले कि तुम हमको भी नंबर दे दो हम भी कराएँगे उन्हीं से तो ऐसे ऐसे हो जाएगा ना

ठीक है सर वह भेज दीजिए व्हाट्सएप पर सैंपल अब बस नमस्ते